हमारे क्षेत्र में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनको हम उपयोग में बिजनेस के लिए ला सकते हैं जैसे कि लकड़ी जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर हम उन्हें बेचकर उनसे पैसे कमा कर और अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और और उसके बाद सेकेंड बिजनेस खेती कर कर खेती खेत में कुछ लगाकर फसल उगाकर और उसे बेचकर मंडी में मंडी से पैसे प्राप्त कर कर हम अपने बिजनेस की तरक्की के लिए उसे लगा सकते हैं और सेकेंड पेड़ों से गाद निकाल कर उन्हें सॉप दुकान पर बेचकर उससे पैसे प्राप्त कर कर हम अपने बिजनेस में लगा सकते हैं और खे खेतों में बगिया करके फल फ्रूट फल लगाकर जैसे कि केला पपीता संतरा अंगूर उन्हें और बेचकर बेचकर बेचकर बिजनेस में उनके पैसे लगा सकते हैं और सब्जियाँ उगाकर जैसे कि खेतों में सब्जियाँ उगाकर और उन्हें मंडियों में बेचने से कुछ पैसों की प्राप्ति होती है जिससे कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें और इत्यादि